मुजफ्फरपुरमे क्रिकेट खेलल जाइत छै क्रिकेटके लोक ज्यादा पसन्द करै छै धियापुतासँ लऽ कऽ युवा जवान तक जे छथिन खूब क्रिकेटमे आनन्द लैत छथिन जखन अन्तर्राष्ट्रीय क्रिकेट चलै छै आई पी एल रहैत छै वर्ल्ड कपके मैच रहै छै तऽ हर घर घरके बच्चा बुजुर्गसभ जे छथिन से क्रिकेट देखैत रहै छथिन आओर ओना जे छै से कबड्डीके खेल सेहो खेलै छियै हमसभ गाम घरमे धियापुताके खूब देखै छियै कबड्डी खेलै छै जवानोसभ खेलै छथिन लेकिन समयके साथ परिवर्तन भेलैए तऽ आब कबड्डी जे छै से देखैत छियै खेलै छथिन लेकिन कम भऽ गेलैए नाटक खेलै छथिन आल्हा रूदलके खेल ओ आर्केस्ट्रा होइ छै तरह तरहके रोल लैत छथिन लड़काके रोलमे लड़की बनि जाइ छथिन लड़की लड़का बनि जाइ छै बड़का बड़का नाटकसभ खेलै छथिन बहुत बड़का परम्परा होइ छै मनोरञ्जनके साधनके लेल जे छै से नर्तकीसभ अबै छथिन आधा आधा देहमे कपड़ा पहिरने रहै छथिन भोजपुरी गानापर डांस करै छथिन मेलाके आयोजन होइ छै आ मेलामे तरह तरहके खेलसभ अबैत रहै छै तऽ मुजफ्फरपुरके जे छै से विशेषते अलग छै एहिठाम हर जाति समुदायके लोक रहै छै सभ मिलि जुलि कऽ रहै छथिन आओर खेलै छथिन कुदै छथिन मनोरञ्जनके एक पर एक सुविधा छै एहिठाम और खेल मनोरञ्जन जगतमे कबड्डी तऽ सहीमे फेमस छै आओर नाटक जे छै से परम्परा आल्हा रूदलके विशेषता बहुत छै एहिठाम आल्हा रूदलके कहानीपर जे तर्जपर जे नाटक खेलै छथिन देखबै तऽ देखिते ते रहि जायब भरि भरि राति आदमी नाटक देखैत रहै छै मेलामे बुझलियै लोकसभ आनन्दित भऽ जाइ छथिन लौंडा डांस देखै छथिन लौंडा डां डांस जे छै से हमरासभके इमहर बहुत फेमस छै लोक तारी पिबैत रहल आ लौंडा डांस करै छथिन